हैलो एरिनम होटल मूंखे सुभाणे ॾह ॼणनि जी रोटी खपे जेमें ॾह पालक पनीर ॾह राइस ऐं टीह रोटियूं जंहिंजो बिल घणो थींदो ऐं तव्हां उन में घणो डिस्काउंट ॾींदव उहो तव्हां मूंखे ॿुधायो त मां तव्हांखे ऑडर कयां